زندگی دکھوں سے بھری ہوئی ہے اس دنیا میں کوئی بھی پوری طرح سے خوش نہیں ہے اور دنیا میں ہر انسان کے ساتھ یہ چلتا ہے کبھی بہت خوشی ہوتی ہے کبھی بہت غم انیس نومبر دو ہزار دس کا دن میری زندگی کا سب سے اچھا دن تھا اس دن ایک لاکھ روپیے مجھے ایک لاٹری کے انعام میں ملے وہ وقت میرے لیے بہت اچھا تھا بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہیں انعام ملتا ہے لیکن میں بہت اچھا تھا بہت اچھے نصیب کا تھا جو مجھے انعام ملا یہ انعام تیسرے نمبر کا تھا جو مجھے بنگال لاٹری کے ٹکٹ خریدنے پر ملا تھا میں بہت شدت کے ساتھ انعام کا انتظار کر رہا تھا اور نصیب نے میرا ساتھ دیا میرے پاپا کتابوں کی ایک دکان پر کام کرتے تھے ان کی تنخواہ اتنی نہیں تھی وہ ہماری ساری ضرورتیں پوری کر سکیں انہیں سات ہزار مہینہ تنخواہ ملتی تھی اتنے پیسوں میں بس کھانا ہی کھایا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتے میرے پاپا میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ خوش خبری دی ساتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لیے ہوئے ماں بھی تھیں انہوں نے مٹھائی کھلائی میں بہت خوش ہوا پاپا مجھے اپنے ساتھ اسی دن لاٹری کے پیسے لینے چلے گئے ہماری ساری پریشانی دور ہو رہی تھی پاپا نے نوکری چھوڑ دی اور ان پیسوں سے اپنا کاروبار کیا اب وہ کافی پیسے کماتے ہیں اور ہم سب بہت خوش ہیں وہ دن ہم سب کی زندگی کا سب سے اچھا دن ثابت ہوا تھا اور پاپا اب ہماری ہر خوشی پوری کرتے ہیں کیا مجھے اس دن کو اپنی زندگی کا سب سے اچھا دن نہیں ماننا چاہیے اس اس زندگی میں کبھی ایسے دن آتے ہیں اور ہمیں ایسے پلوں کو کھونا نہیں چاہیے دس نومبر دو ہزار دس کا دن میری زندگی کا سب سے اچھا دن تھا